हैल्लो भाई जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक एह् सलून आह्ले बोल्ला दे तुस

ओ तुसैं एह्दे ओ करदे तुस हेयर वैक्सिंग जेह्के हाई लाइट बाल हां ते ओ कराने असैं मतलब कि जेह्के गोल्डन बाल नि चले दे अज्जकल वैक्सिंग टाइप इ'दा दिक्खी लैओ जेल्लै थोआड़े कोल टाइम होग मि सनाउड़यो तुस ठीक ऐ ठीक ऐ केह् रेट शेट ऐ नुआढ़ा

नंबर मिकी एह् मुड़ै दित्ता मेरा यार दोस्त ऐ ओ आया थोआड़ी दुकान उप्पर बड़ी बारी हां ते उन दित्ता मिगी नंबर अहैं ओ भाई होर करदे न अहैं ठीक ऐ चलो कोई नि मैं कल आगा फ्ही थोआड़े कोल शाम्मी ठीक